हमारी गांव की प्रधान है मनोज जी बहुत सुविधा देते हैं गांव में उन उनकी वजह से हमलोग का जीवन सफल है वो बहुत अच्छे हैं गांव में सुविधा देते हैं जैसे कि रोड रोड बनवा दिये लैट्रिंन बनवा दिये जब कोई तीज त्योहार पड़ता है जैसे में कि छठ पूजा आ जाए रोड को साफ़ सारा रोड यहां से ले के वहां तक पूरा सब सारा गांव का साफ़ करवा देते हैं छठ पूजा पर बहुत अच्छे हैं छठ पूजा पर सबको प्रसाद देते हैं हर लोग को हर सुविधा देते हैं कल लगवाए हैं अभी भी बिजली कट जाती है तो बिजली बनवाते हैं ट्रांसफ़र्मर जर जाता है तो ट्रांसफ़र्मर लगवा देते हैं बहुत अच्छे हैं मनोज जी हमारे गांव के बहुत अच्छे हैं मनोज जी सारे काम अच्छे से करवाते हैं पहले इ ये होता था कि हमलोग कीचड़ में जाते थे खेत में नल नल्ली नहीं रहता था पानी बहने के लिये खेत में पानी जाता था अब तो नल्ली हो गया है खेत खेत में पानी नहीं जाता है अब हमलोग का दरवाजा बाहर का भी साफ सुथरा रहता है घर का भी साफ सुथरा रहता है हमलोग बहुत अच्छे से अब पहले से बहुत अच्छे से हमलोग ज़िन्दगी काटते हैं ज़िन्दगी काटते हैं पहले हमलोग लैट्रिन करने के लिये बाहर जाते थे बहु बेटियां भी घर के रहते हुए बहु बेटियां बाहर जाती थी कीचड़ में अँधेरे में कितना ही बारिश हो जाये इतना कीचड़ में इतना इतना पानी लगता था दुआरी पे हमलोग पानी में जाते थे कीचड़ में अब इतना सुविधा हो गया है कि लैट्रिन हो गया है घर पर तो हमलोग किसी को नहीं देख पाते हैं आराम से बिना जाये हुए आराम से लैट्रिन घर में हो गया अच्छा से हमलोग रहते हैं अब हमलोग को कोई जरूरी नहीं है कि कि जाएँ खेत में बहुत गंदगी रहती थी पहले अब बहुत साफ सुथरा हो गया है साफ सुथरा के वजह से प्रधान जी मनोज प्रधान जी बहुत अच्छे हैं हमारे गांव के कोई भी छठ पूजा हो जाये या शादी पड़ जाये घर में मनोज जी बहुत सहारा देते हैं पैसा के लिये सहारा देते हैं अभी भी कोई भी कुछ भी हो जाये घर में जरूर ओ हेल्प करते हैं मनोज जी इसीलिए हम कहते हैं मनोज जी हमारे गांव के बहुत अच्छे हैं हमारे गांव में एक भी लैट्रिन नहीं था पूरे गांव के बात कर रहे हैं हमारे गांव में एक भी लैट्रिन नहीं था सिर्फ़ उनके चलते गांव में घर घर सबके पास घर में लैट्रिन हो गया है इसीलिए मनोज जी बहुत अच्छे हैं कोई भी काम भी करते हैं बहुत अच्छे से करते हैं अभी भी लाइन भी कट जाये दो चार पहले रहता था कि गर्मी के दिन में दस दस दिन तक पंद्रह पंद्रह दिन तक लाइट नहीं आती थी अब तो बहुत अच्छे से लाइट आती है एक दिन भी नहीं कटती है आर टाइम टाइम से लाइट और जाती है मनोज जी के वजह से बहुत अच्छे से लाइट तुरंत जाते हैं ट्रांसफार्मर लाते हैं ट्रांसफार्मर जल जाये तो तुरंत लाएंगे तुरंत बिजली कटवा कर बिजली बनवायेंगे बोहोत अच्छा काम करते हैं मनोज जी हमारे गांव के मनोज जी हैं बहुत अच्छे से काम करते हैं घर घर सबको लैट्रिन हो गया है सब बहुत अच्छे बहुत मतलब बहुत खुश रहते हैं उनके अभी भी घर में कोई भी कुछ भी हो जाये तो तुरंत मनोज जी खड़े रहते हैं उस समय